हँ हेलो हँ बो कैंटीनमे बनयले छियै ई हँ बनयले छियै सब्जी चावल छै दालि छै अहाँकेँ की चाही मीट मछली छै आओर बहुत किछु छै बनल छै आ मछली लेबै तऽ साठि रूपए प्लेट मिलत हँ सादा भोजन लेबै तऽ ओहे सए रुपए पड़त चावल दालि सब्जी नाश्तामे छै लिट्टी छै समोसा छै कचरी छै बड़ी छै बड़ी छै ओहे दू रुपए आ चॉप छै पाँच रुपैए बला आयँ समोसा छओ रुपैए हँ समोसा छओ लिट्टिओ छओ रुपैए छै हँ अहाँ की लेबै से खानामे कहली तऽ दालि चावल छै सब्जी छै हरा सब्जी हइ आलू मटर आलू गोभी मटर पनीर छै आ मटर पनीर हइ साठि रुपैए प्लेट सब्जी आ आलू गोभी दालि चावल सब्जीके साथे मिल जायत अहाँकेँ सए रुपैए हँ आ जादा नहि छै ने महँगाइयो तऽ हो गेलै ने हरा सब्जी देखिऔ चालिस रूपए छै महँगाइ हइ तऽ हइ सब्जिए महँगा हो गेल छै सरकारे ऊपर से ने कयने छै महँगाइ सब्जी देखिऔ तीस रुपैए भिण्डी छै चालिस रुपैए बैंगन छै पचास रुपैए परवल छै फिर महँगा होयबे ने करतै आब हम की कऽ सकैत छी बताउ आब ऊपरे से महँगाइ हइ तऽ हम मसाला लगैत छै तेल लगैत छै तऽ ओसब कहाँ हम ले जेबै अपना घर से थोड़े ने भरबै महँगाइ हइ तऽ महँगाइ ने देब सस्ता रहत तऽ सस्तामे खिआएब जे महँगा छै महँगे ने बतायब आओर सस्ता रहत तऽ सस्तामे देब ठीक छै तऽ बादमे करब